مہاراشٹر میں مشہور بینڈ میں اگنی انڈین اوشن اور شامل ہے یہ بینڈ موسیقی کے مختلف جونرز میں خوبصورت سے موسیقی پیش کرتے ہیں اورموسیقی کی دنیا میں پہچان بنائی ہوئی ہے مہاراشٹر کے مہشور گانوں میں زنگارٹھ میرا نام جوکر اور یہ جوانی شامل ہیں یہ گانے مہاراشٹر کی ثقافت اور موسیفی موسیقی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عوام کی پسندیدگی حاصل کرتے ہیں بہت ہی فیمس اور مشہور گانے ہیں یہ